अॼ जी टेक्नोलॉजी माण्हूअ खे लाचार ऐं उन जो आदि करे छॾियो आहे अॼ जो हर हिकु कमु मशीनुनि सां थिए थो घर में साफ़ु सफ़ाई खां वठी लटा धुअण मानी ठाहिण ऐं भाॼियूं कटण बि अॼकल्ह मशीनुनि सां थी रहियो आहे पहिरें ज़माने में त सभु कमु हथ सां थींदो हुओ त माण्हू में बि बीमारयूं कोन थींदियूं हुयूं पर अॼ जो ज़मानो मशीनी ज़मानो थी वियो आहे सॼो कमु मशीनुनि सां थिए थो जंहिं करे माण्हू लाचार ऐं बेबस थी वियो आहे ऐं बीमारियुनि सां गिरी रहियो आहे उन में घणेई तरह जूं बीमारी थी रहियूं आहिनि टेक्नोलॉजीअ जे इस्तेमाल सां घणे बेरोज़गारी बि फैली रही आहे पहिरियां ई कमु सभु हथ सां थींदो हुओ त घणेई माण्हू रोज़गार सां जुड़ियल हुआ ऐं आराम सां हुननि जी हुननि जे परिवार जो कुटुंब जो जीवन बसर सुठी तरह थी वेंदो हुओ कमाई बि सुठी थी वेंदी हुई पर अॼ जे ज़माने में सभु कमु मशीनुनि सां थिए थो हज़ार माण्हू हज़ारे माण्हू बेरोज़गार थी विया आहिनि ऐं उन्हनि मशीनुनि खे हलाइण लाइ सिर्फ़ु ॾह माण्हू ई कमु अची रहिया आहिनि बाक़ी नव नव ह नव सौ नवे माण्हू बेरोज़गार थी विया आहिनि जंहिं करे जंहिं करे परेशानियूं वधीक थी वियूं आहिनि ॿिए तर्फ़ु ॾिसूं त हिन सां देश जी घणेई तरक़ी बि थी आहे इन सां हिकु ई वक़्त में केतिरो ई माल तयार थी वञे थो वधंदड़ आबादी खे ॾिसी करे उन जूं ज़रूरतूं बि जल्दी ही पूरियूं थी वञनि थियूं इन सां टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सां असांजे भारत देश जो बि विकास वधीक थिए थो